नमस्ते सर मेरी बाहीं च इक्क एलर्जी जन होई गेदी ऐ ते पता निं एह् लाल लाल जन दाग होई गेदे एलर्जी ते ओह् में थोह्ड़ा बाहर लेटी दी ही ते मच्छर जन आया ते ओह्दे बाद पता नी केह् खुरक खुरक मेरी बांह् हुट्टी गेई खुरकियै ते पैह्लें मिगी एह् सनाओ ना की जित्थें गड्डियां जेहियां होंदियां ते घर कल्ल आनी आं में तुंदे कोल अज्ज इंया गै ठीक ऐ में तुसेंगी फोटो भेजनी आं ते में तुसेंगी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ठीक ऐ में तुसेंगी ना फोटो भेजनी आं ते सनायो फिर लाल लाल दा केह् लाज़ ऐ ओके